दिक्खो जी अगर मैं जि'यां तुसेंगी रूट्टी दी गल्ल करना चांह् रूट्टी पैह्लैं दा मैं आपूं नेईं बनादा हा होर रूट्टी पैंह्लें दा मम्मी ऐ बनाई दिंदी ही मम्मी ऐ बनाई देती ते ओह् मैं खंदा ते लेकिन इक दिन मैं केह् कीता आपूं कोशिश कीती आपूं रूट्टी बनाना रूट्टी जि'यां मैं बनाई ना ओह् मिकी रूट्टी खाई अच्छी नेईं लग्गी खराब होई मेरे आक्खे ओह् इ'यां गै इक दिन दूई हांडियै फिर मैं कोशिश कीती कि अच्छी की नेईं बनदी इ'यां मैं उस शैल हिंग शिंग पाइयै शैल मसाले उल्ले पाइयै इ'यां गै मैं उसी बनाया न मिकी बड़ी अच्छी लगी इस्सै कारण अच्छी लग्गने दे बाद न दोबारा फिर मिकी अच्छी लग्गी होर तां गै ओह् बनाई फ्ही बनांदी होर हर बक्त फ्ही आपूं गै बनांदा रेहा मैं